हाँ मेरे भाई बहन हैं और वो किन मामलों में मुझसे और किन मामलों में मुझसे मेरे बराबर हैं उसके बारे में बताती हूँ कि जैसे की मेरी बहन है उसका बात करने का तरीका बहुत अच्छा है वो लोगों के बीच बैठकर बहुत अच्छे से बातें कर लेती है अगर मैं वही बात अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं इतनी बात नहीं कर पाती लोगों के बीच में इतनी जल्दी खुल नहीं पाती तो एक वो चीज है जो मेरी बहन में है मुझमें नहीं है दूसरी चीज अगर मैं बात करूँ मेरे भाई के बारे में तो मेरा भाई हिंदी किताबों को बहुत अच्छे से पढ़ सकता है और उसको हिंदी किताबें पढ़ना बहुत पसंद है वही मेरा जो मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों किताबें पढ़ना पसंद है मतलब मुझे हिंदी किताबों में ज़्यादा रूचि नही है और अगर मैं बात करूँ मेरी एक और बहन की तो वो बहुत अच्छे से नृत्य कर लेती है अपर मुझे उतने अच्छे से नृत्य करना नहीं आता तो ये कुछ कमियाँ हैं या ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे भाई बहनों से अलग है जो उनमें हैं और मुझमें नहीं हैं